हा भाई मूंखे ताज़ी ताज़ी रोटी रोज पसंदि आहे रोज हरियूं हरियूं सब्जियूं खाइण शौंक़ु आहे मां हरी सब्जियूं घरवारीअ खे वठी ईंदो आहियां और रोज हरी सब्जियुनि सां रोटी खाईंदा आहियूं ऐं दालि चांवर बि खाईंदा आहियूं ऐं अरहड़ जी दालि मसूर जी दालि चणनि जी दालि सभु खाईंदा आहियूं ऐं असांजी कटनी सिटी अहिड़ी आहे की वेंदा आहियूं गाॾीअ ते भाॼी वठी ईंदा आहियूं पंजे मिंटे में साइयूं साइयूं भाॼीनि जो ॾाढो मूंखे शौंक़ु आहे साई भाॼियूं रोज असां खाईंदा आहियूं ऐं नियम टाइम सां उथंदा आहियूं नियम टाइम सां खाईंदा आहियूं ऐं ताजियूं कटनी व मंडीअ मां ताज़ी ताजियूं सब्जियूं वठी अच अची करे घरवारी सुबुह ॾेस घरवारीअ खे भाई हे करिणो आहे हे करिणो आहे चवंदी आहे ठीकु आहे ऐं हरी भरी वञूं मंझंदि जो दालि चांवर सुबुह जो नाश्तो टाइम सां करिणो पवंदो आहे राति जी रोटी टाइम सां खाइणी पवंदी आहे इस इन्हीअ कारण मां हमेशह स्वस्थ्यु रहंदो आहियां सुबुह उथी करे पहिरियां चांहिं वाय पी कलाक खनि घुमी करे पोइ नाश्तो नाश्तो कंदो आहियां ऐं घुमी फिरी करे बढ़िया ॿी वजे मंझंदि जी रोटी खाईंदो आहियां राति जी रोटी साढे अठे पौणे नवे बजे ऐं कटनी शहर अहिड़ो आहे की हिते सभु कुझु ताज़ो ताज़ो मिलंदो आहे हिन कारण सां हमेशह स्वस्थ्यु रहंदा आहियूं ऐं जॾहिं कोई इच्छा थींदी आहे की भई तेल वारी शइ खाइणी आहे त असां चवंदा आहियूं घरवारी खे भई अॼु मार्केट मां दालि पकवान घुरायो त हूअ खाऊं था पर मार्केट जी शइ असांखे पसंदि न ईंदी आहे उनमें मैदो ई मैदो हूंदो आहे कैमिकल हूंदा आहिनि असांजे घर जी शइ सुठी लॻंदी आहे हरी सब्जियूं सुठी लॻंदियूं आहिनि दालि चांवर सुठा लॻंदा आहिनि घर जी रोटी घर जी आहे घर जी रोटीअ जो मजो ई इलाही ईंदो आहे आनंद ई अलॻि ईंदो आहे घर जी रोटीअ में हिकु नंबर स्वादु हूंदो आहे ॿाहिरि में छा था करण छा नथा करण ऐं पतो बि न पइजंदो आहे घर जी रोटी घर जी रोटी हूंदी आहे